आस्सा आस्सा गामियाव थानायखौ बारा मोजां मिथिया नङा होमब्ला ना बिदि जुदि औ

आस्सा आस्सा थिखआनो दङ ओरैनोथ' माने से दान नै दान थायोब्लानो थारमाने चेकआप खालामो नालाय बेखौ खालामजोब्बाय नङा होमब्ला औ चेकआप खालामबायब्लाथ' थिखआनो दङ दायो नोङो नोंसिनि जायगानिनो आसाखौ लानानै जोंनिनो नैबे बर्नगाव हस्पिटाल दङ नङा होमब्ला दुइस'था बेडनि नैबेयाव दायो मोजां फेसिलिटि दङ नर्मेल जायोब्लाथ' जाबायानो जुदि नर्मेल जायाब्लाबो इयाव माने दायो आथिखालाव माने गोबां आइजोफ्रानो नर्मेल जानो हाया आरो जानाय लोंनायाबो थिख गैयिखाय माने नर्मेल नेजासिम माने धर्ज्यबो गैया नालाय दा बेनिखायनो जोंनि नैबे हस्पिटालाव जों जितु खाथियावनो थायो नालाय बेयाव सिजारेननि बेबस्थाबो दङ गासैबो फेसिलिटि दङ अक्सिजेन आरो आल्ट्रा साउन्ड खालामनाय मोनफ्रोमबो दंजोबो दा नों लाबोनो हागोन एम्बुलेन्स लिंहरनानै एम्बुलेन्स दंखायो नों बे एम्बुलेन्सनि नाम्बारखौ लादो लानानै नोङो नोंनि बिहामजोखो लाना फैनो हागोन आरो इयावनो जुदि नर्मेल जायाब्ला बेयाव सिजारेन खालामग्रा माखासे अपारेसन खालामग्रा ड'क्टरफोरबो थायो गासैबो माने फेसिलिटिया दंखायो आरो माने नोङो लाना फैब्लानो जाबाय ना नोङो

औ औ औ

औ औ औ नों लाबोब्लानो जाबाय जेबो सिन्था खालाम नाङा फेसिलिटि दंखाजोबो डाइरेक्ट एडमिट खालामफैदो दे जाबाय होमब्ला ना